ہاں ہیلو جی اولا سے بات کر رہے ہو جی جی ہاں مجھے ٹیکسی لگ رہی تھی نہیں مجھے نیو ڈرائیور نہیں چاہیے مجھے پچھلی ٹائم میں نا ایک سفر کیا تھا اولا سے ہی مجھکو ایک ڈرائیور پک اینڈ ڈراپ کیا تھا تو اس کا بیہیویر اس کا مطلب مجھے بہت پسند آیا جی جی جی جی اس کا نام یہی تھا ہاں جی میں اسی کو ابھی کے لیے بک کرنا چاہوں گا اسی کی ٹیکسی کو میں ویٹ کرنے کے لیے تیار ہوں جی میں رک سکتا ہوں میرا میرا کوئی ارجنٹ کام نہیں ہے لیکن مجھے وہی ڈرائیور چاہیے وہی ٹیکسی چاہیے جی میڈم جی جی اوکے اوکے